हम खाना बनबैत छी तऽ हम कोनो भी रेसिपीके ठीक ठाक पालन नहि करैत छी किया तऽ हमरा हर रेसिपीमे किछु ने किछु प्रयोग नया प्रयोग करैमे नीक लगैए इम्प्रूवमेन्ट करैमे नीक लगैए आओर ई देखैके मोन होइत रहैए जे अगर हम किछु इम्प्रूवमेन्ट करैत छियै तऽ ओहिमे की प्रभाव आबैत छै जेना अगर हम कोनो सब्जी बनाबैत छियै तऽ ओहिमे हम जे मीट मसाला मार्केटमे मिलैत अछि से डालैत छी ताकि देखी जे ओकर स्वादमे की परिवर्तन आबैत छै या चिकेन मसाला मार्केटमे भेटैत छै तकर प्रयोग कए कऽ देखलहुँ ओहिमे की प्रभाव होइत छै जेना जँ कोनो सब्जीमे प्याज नहि डालल जाइत छै तऽ ओहिमे हम प्याज दऽ कऽ देखैत छियै जे प्याज देलापर ओकर स्वादमे की परिवर्तन एलै हेँ आर अगर दोसर ककरहु एहन एहन चीज अगर नहि पसन्द आएल तऽ हम ओ चीजकेँ प्रीफर नहि करैत छियै